اس بار جب میں کام کے سلسلے میں ناسک گئی تھی تو وہاں پہ میرے شوز کچھ خراب سے ہوگئے تھے تو میں نے میٹنگ سے پہلے آ چلتے چلتے راستے میں سے ایک شاپ دکھی مجھے وہاں پر کافی اچھے نئے نئے اور برینڈیڈ شوز ڈسپلے میں تھے موڈل آئی تھنک کچھ ایسا کچھ نام تھا تو میں نے وہاں سے وہاں پر باٹا اور باٹا کے اور اسکیچز سے شوز دیکھے تو اسکیچز کے جو شوز تھے وہ تو خیر یعنی وہ تو ویسے فیبرک کے تھے تو میں نے باٹا کے پریفر کیے اور وہاں پہ جو سیلس مین تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اوریجنل باٹا کے شوز ہیں اور وہ مجھے کچھ فائیو ہنڈریڈ روپیز میں میں نے باٹا کے پیور لیدر کے بلیک کلر کے فورمل سوز لیے وتھ ون انچ بلوک ہیل ایسا لیکن میں کافی ڈس اپوئنٹ سی ہوگئی جب میں اس وقت تو جب میں پہن کے گئی تو ایسا کچھ تھا نہیں اور آنے کے بعد بھی میں نے کئی ہفتوں تک استعمال کیا تو ایکچولی وہ شوز تھے تو کافی کمفرٹیبل اور اوریجنل ہی لگے مجھے کیونکہ اس کی جو فنش یا کمفرٹ تھا باٹا کا وہ تھا اس میں لیکن سڈنلی دو تین ہفتوں کے استعمال کے بعد وہ جو لیدر کی کوالیٹی تھی نہ وہ وہ بالکل پتہ نہیں وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت دنوں تک رکھا ہوا ہو تو کیسا وہ جو فاکس لیدر ہوتے ہیں اور اوپر کی لیئرز نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر نیچے کے اور پھر وہ جو نیچے کے فیبرکس ہوتے ہیں وہ دکھنے لگتے ہیں تو یہ پندرہ دن کے استعمال کے اندر ہی وہ اوپر کا پورا فاکس لیدر کی جو لیئر تھی وہ نکلنی شروع ہوگئی تو میں نے اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ان لوگ اتنا سستا یا ایسا کیوں بیچ رہے تھے کیونکہ میں نے وہ سستے کے چکر میں بھی لے لیا اور مجھے اس وقت ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہاں میں بھٹکتی پھروں گی لے لیتی ہوں یہی اور انہوں نے اس بات کا بھی مجھے اشورینس دیا کہ نہیں نہیں یہ اوریجنل ہیں لیکن اوریجنل رہے ہوں گے لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید وہ کافی دنوں تک یا رکھے ہوں گے بہت پرانا اسٹاک ہوگا جو ان لوگوں نے اس طریقے سے کلیئر کیا تو مجھے اس مجھے کافی خراب لگا تو شکر ہے کہ میری میٹنگ ویٹنگ میں ایسا نکلا ہوا خراب سا نہیں مطلب گھر آنے کے بعد یہ چیز ہوئی تو وہ پانچ سو روپے بھی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ضائع سے ہی ہوگئے اس سے تو بہتر ہوتا کہ میں کوئی ڈھنگ کی چیز میں انویسٹ کر دیتی تو وہ کم سے کم کچھ دن تو چلے ہوتے